साई भाॼी ऐं पुलाव बिह पटाटा बेसण जी भाॼी पकौड़ो तरियल भींडियूं तरियल दाल चांवर कढ़ी टमाटो पटाटा पीज सावा धाणा फूदनो मेया पटाटा अंबु गिदिरो शाईं अंबड़ी सूफ़ केलो